कक्राझार जिल्लायाव हान्था मेलानि खाबुफ्रालाय मेल्लामोन नाथाय गारि भाराफ्रानो बांद्रायो कक्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसिम थांनांगौबा ए सिनि दामा आलादा नन ए सिनि ओ ओ दामा आलादा ए सिया तिनस' नन ए सिया दुइस' आसिमोन आगोलाव दाथ' आरो बाराय बावबायसोन्दां दा गरिब मानसिफ्रा बेफोरबायदि हान्थिनो जोबोद खस्त' जायो गारि मथरालाय एभेइलेबल किन्तु भाराफ्रासो बारा दा कक्राझारनिफ्राय सि आइ टिसिम टेम्पु भारायाबो ब्रैजि रां आरो टेम्पुनिफ्राय ओंखारनानै न'सिम थांबावोबा टट' भाराफ्राबो सोरबा नैजि रां लायो सोरबा थामजि रां लायो जेन'बा सानसेयावनो सेजौवा खारखायो आरो बिनि थाखायनो गैयिफोरनि थाखाय एसे खस्त' जायो हान्था मेलाया